भारत में माण्हू गाॾियुनि जो ॾाढो इस्तेमालु कंदा आहिनि उअ एॾे ओॾे ॿे शहरनि में वेंदा आहिनि जंहिंमें विच में टोल बि पंवंदो आहे और ॾाढो जल्दी बि पहुची वेंदा आहिनि इते एॾे ओॾे ॿे शहरनि में आस पास वेंदा आहिनि और दूर बि वेंदा आहिनि और इन्हीनि में जो गाॾियुनि में सफ़र कंदे समय मुसीबतनि जो बि ॾाढो सामनो करणो पवंदो आहे जीअं कॾहिं औस में कोहड़े में ॾाढा एक्सीडेंट थींदा आहिनि जंहिंमें राति में राति जो माण्हू निकिरींदा आहिनि उन्हीअ में बि ॾाढा एक्सीडेंट थींदा आहिनि इन लाइ माण्हुनि खे थोरो राति में न सफ़र करणु खपे और इन्हीअ सिस्टम लाइ माण्हू सरकार खे उते पुलिस बीहारणु खपे और ॿियो बि सिस्टम जो करणु खपे